मूंखे सिन्धी ऐं सिन्धी ॿोली सिन्धी ॾिण जाम वणन्दा आहिनि ख़ास करे सिन्धी ॾिण जेके आहिनि उननि जे पुठियां हर पुञाइण में ॾाढो मजो इन्दो आ हरहिक ॾिण जे पुठीयां काई न काई शिक्षा आहे हुन मां कुझु सिखाण लाइ मिलान्दो ननि ॾिणनि जे मलाइणमूंखे त दिलि थींदी आहे उह सभु असां पंहिंजे ॿारनि खे ॿुधायूं त हिननि ॾिणनि जे मल्हाइण सां असां खे छा छा मिलंदो आहे ऐं ॿारनि खे बि इननि ॾिणनि मल्हाइण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ॿारनि खे असां सां पाण सां गॾु इहे ॾिण मल्हाइण लाई हिमथाइण खपे ॿारनि खे बि ख़बर पवण खपे असां सिन्धीयुनि जा कहिड़ा कहिड़ा ॾींहुं आहिनि ख़ास करे ॾियारी होली थदड़ी तिर मुरी इहे अहिड़ा ॾिण आहिनि जिन ॾिणनि में ॾाढो मज़ो ईंदो आ ॿार बि आहिनि हिननि ॾिणनि जो मज़ो वठी सघंदा आहिनि थदड़ीअ में कोकि थदो खाधो हिक ॾींहुं पेहिरियों खाधो पचाए रखन्दा आहियूं ॿे ॾींहुं खाईंदा आहियूं सॼो ॾींहुं पाण खे वांदो महसूस कंदा आहियूं ऐं अज़ो बि ईंदो आ त अॼु रंधिणे खां छुटी आहे ऐं हिन सां पंहिंंजे ॿारनि सां पंहिंंजे मिट माईटनि सां इननि ॾींहनि ते घुमी फिरी करे पंहिंजी ॾाढ़ी मोज माणीन्दा आहियूं ऐ वरी ॾियारी ॾियारीअ में त वरी घरु सॼो सजाईंदा आहियूं नंढ़नि ॿारनि सां गॾु ॾिया ॿारींदा आहियूं ॿारनि खे थोरो घणा फटाका बि ॿारींदा आहिनि घर में थोरी तयारी बि कंदा आहियूं ॾियारीअ जे ॾींहुं ते ख़ास करे लाई लाई त मां घर में ई ठहिणु पसंदि कंदी आहियां ॾियारीअ ॾींहुं ॾियार जी मिठायूं इहे सभु थोरियूं थोरियूं मां घर में ई ठाइंदी आहियां ऐं असां सभिनि खे ॾिणनि जो ख़ास ध्यान बि रखण खपे ऐं पंहिंजे ॿारनि खे बि ॿुधायण खपे ॾिण वारानि सां मज़ो बि ईंदो आहे ऐं ॿियो हिक ॿिए सां मिलण सां मिलण जो बि मोको मिलंदो आहे बिना ॾिण वार जे त असां कंहिं सां मिली बि नथा सघूं ॾिणनि वारानि खे त गॾिजी करे ॾिण मल्हाईंदा आहियूं त ॾाढो मज़ो ईंदो आहे